हा मां पंहिंजो सिबियलु कपिड़नि जो इस्तेमालु मुंहिंजे सिबियलु कपिड़नि जो इस्तेमालु ॾाढा माण्हू कंदा आहिनि छाकाणि त मां सिलाई जो बिज़नेस कंदी आहियां मां ख़ुदि कपिड़ा सिबी करे माण्हुनि खे विकिणंदी आहियां ऐं कंहिं फैशन ब्रांड सां बि मां जुड़ियलु आहियां उन्हनि जा कपिड़ा मां सिबी ॾींदी आहियां पोइ उहे कारखाने में वञी टैग लॻाईंदा आहिनि पंहिंजेलनि सिबियलनि कपिड़नि जे मथां हू पंहिंजा टैग लॻाए करे विकिणंदा आहिनि ॾाढा ई माण्हू मूंखां घरु वेठे बि कपिड़ा सिबाए वेंदा आहिनि जीअं त शर्ट ब्लाउज़ सलवार सूट चुड़ीदार टॉप पैंट सलवार कमीज घणेई फ्रॉक अलॻि अलॻि तरह जा टॉपर सभेई छोकिरियूं मूंखां सिबाए करे वेंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी सिलाई मां अलॻि अलॻि रेट में मुंहिंजो तइ थियलु आहे जहिड़ो कपिड़ो जहिड़ी डिज़ाइन उन जी ओहिड़ी सिलाई बि मां वठंदी आहियां जीअं शर्ट अगरि कंहिं सिबाराए थो थो शर्ट जी शर्ट जा पैसा थींदा आहिनि अढाई सौ रुपया सिबाइणी ब्लाउज़ जा पैसा ॾेढ सौ रुपया सलवार सूट जा अढाई सौ रुपया टॉपर टॉपर जहिड़ी डिज़ाइन ओहिड़ा पैसा जीअं अगरि सिंपल टॉपर आहे त उन जा ॾेढ सौ अगरि डिज़ाइन वारो आहे अढाई सौ फ्राक जा सौ रुपया नंढनि ॿारनि जा वॾो अगरि छोकिरियूं सिबाराइनि थियूं त उन्हनि जी क़ीमत अलॻि प्रकार रखी आहे मूं मां सभिनीनि जी क़ीमत अलॻि अलॻि तइ रखी आहे